हँ हैलो कहियौ हन कतय एलियै एम्हर अच्छा गाछ खरिदैले एलियै हम तऽ नर्सरीके ऑनर छियै एहिठाम तऽ बहुत तरहके गाछ मिलैत छै अहाँ कोन गाछ लेबै एहिठाम तऽ बहुत छै आमके गाछ छै लताम छै गुलाबसभके छै फूलसभके गाछ छै एहिमे कटहल छै हाँय रेट तऽ अहाँकेँ कम से कम लागि जायत अहाँ पहिने एतय जे छै से अहाँ पसन्द करियौ जे पहिने अहाँकेँ कोन गाछ लेनाइ यए एहिठाम तऽ बढ़िआँसँ बढ़िआँ गाछसभ छै छोटका छोटका गाछ छै ओहिमे आम फड़ए लागैत छै आम्रपाली जकरा कहैत छी अहाँ मालदहके छै गुलाबखास छै बम्बइ छै कलकतिआ अहाँके जे जे आमके गाछ लेनाइ यए आ फूलमे देखियौ गेन्दाके छै अड़हुलके छै अच्छा आमोके गाछ लेबै तऽ आमके गाछसभ जे छै से एखन जे छै एक सए टके गाछ पड़ैत छै जे छै हमरा लग एक सए टाकामे गाछ देब जे ई जे छै से अहाँके फड़ले छै देखियौ ई एखन जे छै से अहाँ लगेबै आ ई जे छै से अहाँके लागि जायत

अच्छा तऽ अहाँ अस्सी टके लेबै तऽ अहाँ जे छै से आर गाछ लेबै तब ने अहाँकेँ बीस टाका कम कए देब हम हँ तऽ लीची लेबै लताम लेबै तऽ सभ गाछके अहाँ देखियौ एकर जे छै से एकरा केना रोपल जेतै सेहो ने अहाँकेँ बता देब तहन ने अहाँ रोपबै कतेक दिनसँ अहाँ करैत छियै ईसभ काज बहुत दिनसँ करैत छियै तहन तऽ अहाँकेँ अपने अनुभव हैत जे केना लगाएल जाइत छै एकरा हंँ खादसभ डालैत छियै हँ तऽ अपन लोक छियै तऽ हमरो दस टाका कमबै लेल दियौ ने हँ तऽ नब्बे टाका लगा देब अहाँ जेसभ गाछ लेबै हम तऽ अच्छा तऽ सभ गाछके अस्सीए टके देबै आमोके लतामोके आ फूलोके एना थोड़ी हेतै फूलके हँ फूलके जे छै से कनिटा महँगा ने आबैत छै आमके गाछ तऽ चलू भाइ अहाँ जे छै आमके गाछमे अस्सीओ टाका लगा देबै लेकिन ई फूलके गाछके अहाँकेँ रेट पता यए फूलके गाछ तऽ डेढ़ डेढ़ सए दू दू सए टके बिकाइत छै अरे लतामके गाछ तऽ हम बीसे टाकामे दए देब लतामके के पूछैत छै फूलके गाछ जे लेबै गुलाबके महँगा होइत छै ने थोड़ा अरे अहाँ तऽ जे छै से अरे तऽ गुलाबके फूलसभ तऽ महँगा आबैत छै ने तऽ एकरामे बढ़िआँसे लगा लिअ ने कम बेस कए कऽ तऽ की करबै तऽ सभटा दए दी पैक कए के तऽ फेर बतैयौ की सभ कोन सभ गाछ लेबै हँ अच्छा चलू अहाँकेँ लतामके गाछ हम ओहिना दए देब ई आम लीचीमे कहियौ ने मालदह लेबै कि बम्बइ लेबै कि कोन लेबै हँ हँ तऽ कए कएटा के पीस दए दी तऽ दू दू गो गाछ भए गेल एम्हर जे भए गेल अहाँकेँ जे छै से मालदहके आ बम्बइके भए गेल एकहक सए टका नहि देबै अहाँ अस्सी टके लगेबै हँ एना नहि करियौ नब्बे लगा दियौ अच्छा चलू कोनो बात नहि छै अस्सीए टके लगा देलहुँ ठीक यए तऽ हम दए दै छी सभटा पैक कए कऽ अहाँ लए जाउ आरामसँ लगाबू बढ़िआँसँ जे छै से ओकरा आम खाउ ठीक यए तब